हांव फोंड्या तालुक्यान वागुर्म्यां गांवांत रावतां आ हांव म्हातारें मनीस आनी आमच्या गांवान एकूय बस ना म्हणजे एकूच सक्काळीं सातांक वयता सातांक वयता आनी एक पावणे दोनांक बी येता ती आनी आमकां दोतोरागेर म्हणजे वयतले जाल्या सक्काळीं वयचें पडटा आनी दोतोर येता धांक साडेधांक येता थंयसर आमकां भयो जाता जेवण भूक लागता आनी आमकां कलकलूंक जाता आनी आमची खूब गैरसोय जाता हें कोण सरकारूय आमच्या कडे सांगल्यार लक्ष दिना बशींचे हें आनी बस आमकां जाय म्हटल्यार आनी तें जालें इश्कोलाची भुरगीं वयता आनी दनपारां तकातका करून थोडीं चलत येता तेंच्यो भयो जाता आनी आमचेंय कसलें आनी मदीं गाडी वयतले जाल्या एक्कूय गाडी ना मागीर थंयसर गाडी ना जातकूर आमच्यो भयो जातात आनी भुरगीं मागी चलत येता मागी थोडीं भुरगीं दनपारां पावणे दोनांचेर तकतक करून बसलेलीं आसता थंय आनी तीं पावणे दोनांक बसीर येता आनी आमी फोंड्यां गेल्लीं आसता दोतोरा कडेन तीं त्यो दुसऱ्यो खांडेपारा बी बशी तश्यो उजगांव वयता त्या बशींचेर आमी येयलीं आनी खांडेपारा देंवली जाल्यार आमकां क ही पायलट करून येवचें पडटा तेन्ना हांव म्हातारें मनीस म्हणटगूर पायलट तिजेर बसपाकूच भंय पडत म्हणून आनी बसलें जाल्यार पन्नास शंबर अशे रुपये घेता ते आमच्या कडेन आसना म्हणून वेऱ्या ते सायडीन वयतले जाल्यार सेंटरार बी वयतली आमी आनी इंजेक्शन नाल्या प्रेशर कितेंय पळोंक तपासूंक वयतली वेऱ्यां सायडीन तर एक्कूय गाडी ना अशे येरादारीक आमचे भयो जाता आनी अशें आमचे हाल अपेश्टा जाता